पंज पड़ोसी जेह्ड़े मेरे घरै दे कन्नै कन्नै रौंह्दे उं'दे नांऽ पैह्ला आई गेआ चाचा विभीषण दूआ आई गेआ रजिंद्र रजिंद्र जे लौहार मिस्तरी ऐ ओह् ओह् मिस्तरियें दा कम्म बी करदा त्रीआ आई गेआ अशोक राज ते चौथा आई गेआ मक्खन सिंह ओह् जेह्ड़ा ऐ गड्डी चलांदा ते पंजमा आई गेआ पंजमा आई गेआ शैंकर सिंह ओह् जेह्ड़ा ऐ ओह् खेतीबाड़ी दा कम्म करदा